योग शुरू करऽके लेल अहाँके आठसँ दस सालके उम्र ठीक होइ छै आओर ओहिसँ योग कएलासँ योग सिखलासँ अहाँके शरीर स्वस्थ रहलक स्वस्थ निरोग रहलै इएह सबमे फायदा होइ छै आओर योग करऽके चाही योगके कोइ लिमिट नहि होइ छै कतेकके उम्रमे करेके चाही लेकिन जे उमर होइ छै ओ अहाँके आठ सालसँ दस सालसँ लेकरके अहाँके जतबा उमरसओ सालतक आदमी योग कऽ सकैत छथि योग करऽसँ बहुत फायदा होइ छै